क्या हाल ऐ ठीक ठाक अच्छा मेरी इक गल्ल सुनो अस चार बंदे न में ते मेरी लाड़ी न दो बच्चे ठीक ऐ अस सोचा ने इत्थै जाना इत्थै शिवखोड़ी ते असें कल्ल सवेरै निकलना कोई नौ बजे ते बिच्च साइट सीइंग करियै ते जि'यां एह् अपना साइट सीइंग थोआढ़े केह्ड़े केह्ड़े आई जंदे बिच्च

नेईं मेरी गल्ल सुनो इक कम्म करगे ना पैह्लें असें सिद्धे जाना शिवखोड़ी आंदे टाइम जिन हां आंदे टाइम जिन्ने बी बिच्च रस्ते साइट सीइंग औङन ना ओह् आंदे टाइम करने न क्यूंकि साढ़ा मेन ऐ असें शिवखोड़ी करना अच्छा इक गल्ल सनाओ केह्ड़ी गड्डी ऐ थोआढ़े कोल अच्छा अस चार बंदे ना डिजाइर दा केह् कराया पेई जाना स्हेई स्हेई रेट दस्सो महाराज अस लोकल बंदे न इत्थै जम्मू दे अखनूरै दे रौह्ने आह्ले न हां चलो असें एसी दी जरूरत नेईं ऐ लेकन में इत्थै बाह्र पता कीता हा इवन में होटल पुच्छेआ हा ओह् मिगी आखा दे दो ज्हार तक होई जाग थोआढ़ी डिजाइर बगैरा जां सेडान तुस तुस अगर दो ज्हार च मनदे ओ ठीक ऐ ते जेह्ड़ा बाकी कोई रस्ते च खाने पीने दा खर्चा होग ओह् साढ़े तरफा होग ठीक ऐ थोआढ़ी रुट्टी शुट्टी दा जेह्ड़ा होग ओह् अस साढ़े तरफा होग अस ओह् करी लैगे ओह्दे च ओह् नेईं ऐ दो ज्हार सिर्फ में गड्डी दा देना ठीक ऐ ठीक ऐ तुसे इक इक कम्म करना सवेरै साढे अट्ठ इत्थै पुज्जी जाना ठीक ऐ ते मेरा कमरा नंबर दो सौ चार ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ते में थोहानू इक बार फोन मिगी फोन बी मारी लैएओ सवेरै जिसलै पुज्जियै ठीक ऐ ठीक चलो ठीक ऐ रवि जी हैं